हॅलो आं हॅलो डॉक्टर हांव निशा पेडणेकर उलयतां डॉक्टर पयर येयल्लें तुमच्या हॉस्पिटलां शुगर प्रेशर लेवल सारको दवरपा खातीर विचारपा तुमकां आनी परत आतां म्हाजो वाडलो कित करपाक डॉक्टर हांवेंन हय हय पॉजिटीव येयला म्हाजो भूक लागता ती कळना खाल्यारूय कितें जाता तें कळना घुंवळ येता हय हय हां बरें बरें सांगा

डॉक्टर लाडू खायल्यार कोताय येता हांवेंन आयस्क्रीम खायल्या कोता येता ती थण आसता न्हू मातशें जिवा बरें दिसता खातगीर कसलें डॉक्टर केळीं बीन खाल्या कोता येता आनी आमो खाल्या कोता येता आमो आतां सिजन येवपाचो आसा न्ही एकू शीर सांचें सांचें वॉकाक गेल्यार जाता न्ही सकाणचें आनी सांचें वॉ व्होकार गेलें जाल्यार जाता न्ही आं बरें डॉक्टर बरें थँक्यू देव बरें करूं